आहो में बड़े साले पैह्ले में मतलब निक्की ओंदे दा मीट नेईं खन्नी होन्नी हां अ'ऊं बैजीटेरियन आं अजकल्ल लोक इ'यां मीट शीट खाई लेंदे सारा कुछ अ'ऊं इक वारी बैजीटेरियन बनी दी लोक पता नेईं कि'यां अजकल्ल लोक पता नेईं कि'या मीट खान स्टाट होई जंदे माऐ गंद माए लोक जानवर गी मारदे एह् कोई चंगी गल्ल ऐ मारना मीट शाट खाना चंगी गल्ल होंदी इन्ने गंदे कम्म पकड़े दे लोकें माए अजकल्ल सवां मीट खाना ही नेईं चाहिदा अजकल्ल लोक इ'यां पागल होई गेदे धर्म भरशट करदे अ'ऊं कृष्ण भगवान गी इन्ना मननी आं अ'ऊं अजकल्ल एह् सब खाना पसंद नेईं ऐ मिगी अस अस इन्ने मतलब अपने घर्म गी अस मनदे मान्यता गे नेईं दिन्ने होन्ने मतलब बाह्र इ'यां लोक होई गे पंजाब दे लोक होई गे इ'यां उत्थै गवां खा'रदे मुसलमान गवां मारदे न गवां हिन्दुऐं ताहीं भगवान होदियां माता होदियां गवां हून उत्थै जाइयै सरदार लोक गवां खा'रदे बाह्र दिक्खो हां बाह्र रौंह्दे खाई लैंदे ऐं अपने घर्मे गी मनदे आखदे कोई गल्ल नेईं बाह्रे दे लोक खा'रदे अस बी खाई लैन्नेआं एह् चंगी गल्ल थोड़ी होंदी ऐ जि'यां हून असें इ'यां बिजनस खोह्ली ले दे लोकें इ'यां डिमांड होई दी बड़ी अजकल्ल मुर्गा बड़े लोक खंदे लोक मुर्गे गी केह् होंदा सुअर खंदे होर केह् खंदे ओह् बकरिंया खानियां बलियां देनियां जेह्ड़ी बलियां दिंदे खंदे मारदे उ'नेंगी चंगी गल्ल ऐ कोई मारदा कोई इ'नें लोकें घर्म साढ़ा करी ओड़े दा खराब करी ओङ़े दा चंगी गल्ल थोह्डी होंदी ऐ खाना सब कुछ समां सेलियां सैलियां सब्जी खानी चाहिदी बंदे दा शरीर ठीक ठाक रौंह्दा एह् जेह्ड़े खाई जानवरे गी खा'रदे लोक ओह् समां चंगी गल्ल थोड़ा नां होंदी नेईं खाना समां इ'नें गी खाना नेईं चाहिदा एह् सारा किश बैन होना चाहिदा बाह्र घोड़े शोडे मारिये खंदे बाह्र लोक कुत्ते खा'रदे एह् माए पता नेईं केह् केह् कीड़े खंदे रौंह्दे अजकल्ल एह् चंगी गल्ल ऐ एह् बडा गंदा ऐ अजकल्ल डिमांड गै बड़ी चिकन दी होई गेदी ऐ चिकन दी ते इन्नी डिमांड ऐ चिकन एह् मच्छलियां खा'रदे चंगी गल्ल ऐ इन्नी शैल नेचर ऐ माए दिखने आह्लें गी समां शैल लगदा ऐ इ'यां दिक्खने गी समां खरी रौंह्दिया एह् बड़ा गंदा ऐ अजकल्ल बिजनस खोह्ली लेदा लोकें अपना पागल होई गेदे न एह्